हलो हा हा भाॼियूं पई अथव तव्हांजे वटि मूंखे न टमाटा ॿ किलो खपनि घणे ॾींदा सौ चालीह हेॾो अॻु वधाए छॾियो अथव ठीकु आहे थोरो वाजिबी लॻायो सौ वीह लॻायो

ॿ किलो टमाटा ऐं भींडियूं घणे किलो अथव पंजाहु रुपए ठीकु आहे किलो भींडियूं ऐं बिहु अथव हा ॿ किलो बिहु सन्हणा अथव न न सन्हणा न खपंदा ठीकु आहे पत्ते गोभी हा पत्ता गोभी ऐं शिमला मिर्च विझो किलो महिमान अचणा आहिनि त नूड्लस बि ठवंदा ऐं सींघियूं ऐं हीअ करेला हा हा किलो करेला बि विझो किलो भींडियूं गजरूं हा इएं ऑरेंज हूंदव न हाणे त गाजरूं ॻाढ़ी त फुल थी वयूं हा ॾिजो ॾिजो गजरूं बि किलो किलो गजरूं कयो ऐं अदिरकु सावो मसालो कड़ी पतो टी रुपए किलो अथव सलाद लाइ बीट बीट हा किलो बीट कचालू बि किलो विझोसि

न न वाङणु न खाईंदा आहियूं साई भाजी किलो विझोसि हा हा चुखो सुओ खटि सभु विझोसि सुठे नमूने हा हा हाणे ॿुधो ना मूंखे तव्हां घरु पहुंचाईंदव गणेश अपार्ट्मेंट में ईअं नियर भारती नागपाल पेसा कीअं ॾियांव हा ॿ कलाकु थोरो जल्दी ॾिजो न महिमान अचणा आहिनि ॿीं बजे ताईं ॾियणी आहे रोटी हा ठीकु आहे हा ठीकु आहे फ्लैट नंबर टे सौ चारि में मोकिलिजो ऐं पैसा तव्हांजे छोकिरे के ॾेई छॾियांव कैश ठीकु आहे घणा थिया अठ सौ रुपिया हा ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हांजे हिन छोकिरे खे ॾियांव थी कैश हथ में ठीकु आहे महिरबानी भेण